हलो जय झूलेलाल हा आंटी मूंखे आहे न शादीअ लाइ कपिड़ा वठिण निकिती आहियां न मूंखे कोई शादीअ लाइ डार्क कलर खपनि इअं कुझु ॾेखारियो न मूंखे मां पाए सघां अजुकल्ह जा जेका पैटन था हलनि जीअं नवां नवां ड्रेस कोड था थियनि उहो सभु मूंखे हुनजे बारे में कुझु ॾेखारियो न हुन मूंखे तव्हां मूंखे कपिड़ो ॾेखारियो तव्हां मूंखे ॿुधायो कहिड़ो कपिड़ो पाइणु सुठो रहंदो मुंहिंजे शादीअ जे हिसाब सां मतलबु मुंहिंजे रंग सां मतलबु कहिड़ो मुंहिंजो कपिड़ो सूट ठहंदो कलर जे बारे में मूंखे मरून ठहंदो आहे मूंखे डार्क पसंदि ईंदा आहिनि कलर ऐं काई अगरि असांखे खाली कपिड़ो वठणो हुजे त हुन में हुन में कीअं सिलाई थींदी या छा कीअं रहंदो सभु अच्छा असांखे हिकु जहिड़ा चारि पंज खपनि जीअं अॼुकल्ह ड्रेस कोड हले थो सभु सेम पाइनि था इअं कुझु असांखे तव्हांजे दुकान था मिली रहंदो हा त तव्हां जेन्ट्स जा कुझु रखंदा आहियो जीअं सूट थी या शेरवानी थी त इहे सूट शेरवानी पजामा धोती ने इहे सभु पैटन्स में रखंदा आहियो या ख़ाली कपिड़ो रखंदा आहियो तव्हां सभु मिली वेंदव तव्हांजी दुकान ते त असां असांजी सॼी फ़ैमिली जी शॉपिंग असांखे हुतां ई करणी आहे त असां हुते ई था अची वञूं त सभु मिली वेंदो न उते ठीकु आहे त चलो तव्हां पंहिंजे हिसाब सां करे ॾिजो असांखे जीअं मुंहिंजी शादी सुठी थी वञे ऐं ऐं जेतिरो जेको ओतिरो हिसाब सां रखिजो सभु हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे जय झूलेलाल